मेरी ससुराल में एक चाचा जी रहते थे बहुत पुराने कर्मचारी थे वो बैंक में जॉब करते थे वो गाँव से थोड़ा दूर जाना पड़ता था उन्हें तो गाँव से दूर जाते थे बैंक में काम करते थे आने में उन्हें बहुत ही लेट हो जाता था तो वो आते आते मेरे कम से कम नौ से दस बज जाते थे एक दिन उनको आने में बहुत लेट हो गया ग्यारह बज गया तो आते टाइम उन्हें मतलब काफ़ी अंधेरा हो गया था अकेले आ रहे थे उनको कुछ चोरों ने घेर लिया उन्हें धमकाया चाकू दिखाया उन्हें मारने लगे उनके सारे पैसे छीन लिए मारा उन्हें बहुत सुबह जब हम उठे टी वी खोला तो देखा के उसमें ऐसे ऐसे बता रहे हैं न्यूज़ में सब कुछ बता रहे हैं पेपर खोला तो उसमें फोन में फोन में हमने चालू किया न्यूज़ तो तो उसमें भी बता रहे थे आजकल इंटरनेट का ज़माना इतना आगे हो गया है कि हम फोन से अपने इंटरनेट से कुछ भी जान सकते कुछ भी सुन सकते हैं जैसे कि हमें खाना बनाना है कुछ करना है हमें क्या पहनना है कैसे सिलाई करनी है सब कुछ इसमें होता है चाहो तो गूगल से जो भी सर्च करना है हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो बता देते हैं ऐसे हमारे मायके में भी था एक भैया थे वो बैंक में मतलब बाहर कहीं काम करते थे बैंक में वो भी काम करते थे उन्होंने उनका फोन का काम था वो पेटीएम वगैरह चालू करते थे उसमें उनको बहुत उनको जैसे कि